कहली की जे हमरा ने गैस लैके हय बुझली खानाके बेर मिलबै दश बजेमे बुझलियै ने हमरा गैस पहुँचा देबै अहाँ फेर ई पैसा लगतै तऽ पैसा लै नहि कोनो हर्जा हय पैसा हम देब बुझलियै अपना हँ तऽ टाइम लागत तऽ ओहि लऽ हर्जा नहि हय लेकिन हमरा गैस पहुँचैके चाही बुझलियै ने पहुँचा देबै गैस कोनो बात नहि हय बारहो बजे होयतै तऽ की होयतै कनि लेटे होयतै तऽ हमरा गैस पहुँचा देबै हमरा गैस नहि हय उङ्गटल छै बुझलियै ने पाइ लऽ नहि हर्जा हय पाइ जे लागतै ताहि लऽ हर्जा नहि हय बुझलियै ने हँ तऽ पाइ मिल जायत अहाँकेँ तुरत लेकिन पहुँचा देबै बुझलियै ओ बुझलियै टाइम लागतै ने तऽ ओहि ल हर्जा नहि हय बुझलियै की होयतै कनि टाइमे लगतै तऽ लेकिन पहुँचा देबै ने हँ पाइ नहि किआ देब कतेक पाइ लागतै हूँ ठीक है दऽ देब बुझलियै लेकिन टाइम पर आबेके चाही बुझलियै जेना बारह बजे कहलियै तऽ बारह बजे आबेके चाही गैस हँ ठीक हय तऽ अच्छा ठीक हय दऽ जायब बुझलियै ने हमरा गैस उङ्गटल छै बुझलियै ने पाइ जे लगतै से लगतै ओहि लऽ हर्जा नहि छै गैस हमरा दऽ जयबै बुझलियै ने

कखनी बारह बजे अयबै बारह बजे अयबै ठीक है ठीक है हमे देखब रास्ता जे आबैत छियै बारह बजेमे ठीक हय आशा ताकब अच्छा ठीक हय अच्छा ठीक हय तब हम आशा ताकब जे गैस लऽ के अयथिन बुझलियै ने पाइ लऽ हर्जा नहि रहल पाइ हम तुरत दऽ देब बुझलियै ने हँ ठीक हय तऽ हँ